मां हिकु दफ़ो हिक मूर्ती ठाही हुई उहा हुई गणपति बप्पा जी उहो मां ठाही त सही पहिरियों दफ़ो ठाही हुई त उन में मुश्किलियूं चुनौतियूं बि ॾाढियूं आयूं अची आहिनि उहो मां गणेश चतुर्थी जे मौके ते ठाही हुई मां ॾिसां पियो ॾाढा माण्हू ठाहीनि था ऐं हिन जो हिकु पंहिंजो ई परम आनंदु ईंदो आहे ठाहिण में त मां बि कोशिश कई मां सोचियुमि मां बि ठाहियां थो पंहिंजे भॻवान जी पंहिंजे देवता जी मूर्ती पंहिंजे बप्पा जी मूर्ती गणेश चतुर्थी जो हिकु सुठो मौक़ो आहे उन मौके ते ठाहिण बि खपे हूअं बि माण्हू घणेई माण्हू पंहिंजे घर में गणपती खे आणींदा आहिनि गणेश चतुर्थी जे मौक़े ते ग्यारहं ग्यारहं ॾींहं बि विराजमान कंदा आहिनि पोइ यारहें ॾींहं ते विसर्जन करे छॾींदा आहिनि मां सोचियो मां बि ठाहियां थो कोशिश थो कयां मां कोशिश कई घणेई चुनोतियूं आयूं जीअं पहिरीं पहिरीं पहिरीं हिक त पहिरीं दफ़ो ठाहियां पियो त उन में जे मिटी बार बार पाणी वधीक कॾहिं पाणी वधीक थी वञे कॾहिं मिटी वधीक थी वञे मूर्ती में ठहिराव न पियो अचे बार बार टुटी पई वरी मां चिकनी मिटी आणी कोशिश कई उन खे ठाहिण जी अधु ठाही वरी टुटी पई वरी धीरे धीरे पूरी ठाही वरी उन में अधु उन जो हिसो टुटी पियो वरी मां उन जो ॿीहर ठाहियो भॻवान जो नालो खणी करे मां चयो बप्पा हिन दफ़े आख़िरी वारी कोशिश थो कयां साथ ॾिजो मूर्ति तव्हांजी ठही वञे धीरे धीरे टाईम लॻो घणो टाईम लॻो पर ठही वही ठही वरी उन में मूशक राज खे ठाहियो लड्डू ठाहिया थाल ठाही पूरो उन जो ईअं हिक बप्पा जी मूर्ती ठाही वरी उनखे पेंट करण हाणे पेंट करण में दिक़त पई अचे पेंट में ॾाढियूं वेराएटियूं थींदियूं आहिनि काई पेंट ॻोल्हणु वरी उनजे हिसाब सां पेंट करण जी मूर्ती जो हिकु निखार अची वञे मूर्तीअ ते पेंट कयो उनखां पोइ मूर्ती खे उनजो पेंट सुकण में टाईम पियो लॻे पेंट खे सुखायो जीअं तीअं सुकियो उनखां पोइ मूर्तीअ खे तयारु करे करे पोशाक उन जी ठाहे पोशाक पाराई उन खां पोइ बप्पा जो असां पंहिंजे घर में विराजमान कयो पोइ पूजा कई आरती कई ॾाढो आनंदु आयो